मछली पालन के लिए हमें सबसे पहले तो तालाब की ज़रुरत पड़ती है तालाब में या तो सरकारी जगह पर मिल सकता है या तो खुद की खुद की ज़मीन पर बनाया जा सकता है मगर खुद की ज़मीन पर हम तालाब बनाते हैं तो तालाब बनाने के बाद हमें यह भी देखना पड़ता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई न पड़ी हो कि जिससे हमें जो मछलियाँ पाली जाएँ वह मर जाए इसलिए हमें पहले सबसे पहले यह चेक करना पड़ता है कि इसमें किसी प्रकार की दवाई न हों और उसके बाद हमें तालाब में पानी भरना पड़ता है

अच्छा रहता है उनके लिए जैसे कि गोबर हो गया और कीड़ा गाय का गोबर हो गया कीड़े हो गए और और भी दाने हो गए जो भी पौष्टिक आहार में आता है यह देने से मछलियाँ और ज़्यादा ग्रो करती हैं जो कि जल्दी की स जल्दी की समय में तैयार हो जाती है बड़ी हो जाती हैं जिससे कि यह यह फ़ायदा रहता है कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी तैयार करके बेच सकते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा भी मिलता है जो कि हम अपना उससे हम अपने लिए काम काम चला सकते हैं इससे और वही फिर आ आने वाले सम टाइम में फिर हमें उसमें दूसरे में वही मछलियाँ फिर उस तालाब को साफ़ करा कर फिर उसमें पानी भर के फिर दूसरे मछलियों इ बच्चे डाले जाते हैं जिससे कि फिर उनके ऊपर ऐसा ही चारा और सब खिलाया जाएगा जिससे कि वह जल्दी से जल्दी बड़े हो जाए और फिर इससे हमें भी उसका फ़ायदा मिलता है और लोग डॉक्टर भी बताते हैं कि मछलियाँ खा खाने से लोगों की आँखों की रौशनी बढ़ती है बहुत सारी बीमारियाँ जो दूर होती हैं मछलियों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जि जिससे कि किसी भी प्रकार की बीमारी इतनी जल्दी लोगों लोगों के शरीर में नहीं उत्पन्न होती है और बहु बहुत सारी रे रेहू जैसे रेहू मछली हुई वह भी जो लोगों को लोगों के ऊपर रहता है कि हाँ वह ज़्यादातर लोग कौन सी मछली कौन किसको ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे बहुत सारी मछलियाँ हैं जो कुछ लोगों को सब सारी मछलियों के बारे में नहीं पता हुआ है कुछ मच कुछ लोगों मछलियों के बारे में पता है सारी जो मछलियों का व्यापार करते हैं उन्हें बहुत जादा अच्छे तरीके से पता होता है और जो नहीं करते हैं उन्हें इतने ज़्यादा पता नहीं होता है कि हाँ कितने प्रकार की मछलियाँ होती हैं कैसे कौन कितनी बड़ी होती है कौन छोटी होती है किस्से कैसे कितनी जल्दी कौन तैयार होती है ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है